एक हजार एकशें अकरा धा हजार दोनशें वीस पन्नास हजार तीनशें बावीस एक लाख दोनशें तेवीस णव लाख पांचशें पंचावन